मुंहिंजो वणंदड़ु विषय आहे सिंधी सिंधी भाषा जा असीं माण्हू आहियूं सिंधी भाषा हिकु शाहूकारु ॿोली आहे जेका पढ़णु ॿुधणु ॻाल्हाइण में बिल्कुलु सवली आहे हिन ॿोलीअ में असांजे माउ असांखे लोली ॾिनी आहे ऐं असीं इहा भाषा पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाए हुननि खे होशियारु करणु चाहियूं था छाकाणि त इहा हिननि जी मात्र भाषा आहे सिंधी ॿोलीअ में घणेई संत बि थी गुज़िरियां आहिनि प्यारा संत जिन असांजी उद्धार लाइ घणेई भॼन रचिया आहिनि ऐं उहे भॼण असांखे ॿुधण में बि सुठा लॻनि था ॻाइण में बि सुठा लॻनि था उन्हनि सां असांजो आईंदो ठहे थो सिंधी संत जहिड़ो स्वामी साहिबु शाह अबला लतीफ़ वग़ैरह वग़ैरह इहे संत भले पढ़िया न आहिनि पर हिननि जे अंदर जो अवाज़ु हुननि भॼननि में आहे सिंधी भाषा हिकु सवली भाषा आहे जिन में घणनि ई कवियुनि पंहिंजी रचना अलॻि अलॻि नमूननि सां पेशि कई आहे सिंधी अॿाणी ॿोली मुंहिंजी अॿाणी ॿोली जंहिं में मूंखे ॾिनी आहे मुंहिंजी मां लोली इहा सिंधी भाषा में असीं घणेई लाॾा साखियूं वग़ैरह चई आनंदु वठूं था शादीअ जे वक़्ति में घणेई लाॾा चवनि था इहा लाॾा चई जॾहिं असां नचंदा आहियूं त ख़ूब आनंदु ईंदो आहे